जी मैं पी एम सी फ़ूड कंपनी से वैजिटेबल डीलर बोल रहा हूँ

नहीं सर ऐसी बात नहीं है हम तो गाड़ी समय पर भजेंगे हमारे यहाँ से समय पर निकल जाती है गाड़ी नहीं नहीं ये तो हम तो उसका अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारा इंश्योरेंस रहता है अगर आपकी सब्ज़ी में कोई ख़राबी आएगी या किसी तरह से हमारी लेट ग़लती की वजह से कुछ ख़राब होती है तो हमारी पॉलिसी है आपको उसका हर्जाना मिलेगा वैसे ऐसे होता नहीं है हमारी गाड़ी लेट हो चलिए हम ध्यान रखेंगे समय से गाड़ी पहुँचाएँगे वैसे अभी आपके यहाँ से हमें क्या क्या सामान आ रहा है उसका रेट वगैरह आप मुझे बताएँगे आप क्या हिसाब से दे रहें हैं सारी चीज़ें टमाटर क्या हिसाब से दे रहें हैं आप अच्छा अच्छा ठीक है तो इन्क्लूड मिलाके हमें सात आठ पड़ जाएगा वो सारा खर्चा वर्चा मिलाके हाँ हाँ हाँ तो इसमें नहीं नहीं समय का ध्यान रखेंगे और आप जो मार्केट रेट है उसीसे रेट लगाइए बाकी उसकी आप माल ख़राब होगा उसका आप ध्यान रखें हम समय से पहुँचाएँगे आपकी गाड़ी ओके